हम डरेवर छी हम दस घर जा मतलब दसो के घर मऽ सबके घर मऽ मतलब गेलू हिंदू मुस्लिम जते रहल सब बाभन ताभन सबके घर मऽ गेलू तऽ हमरा सबक कुछ के सामना करऽ परैये ठीक छै सामना करला कऽ बाद हम जेना मुस्लिम घर मऽ गेलू तऽ हमरा की कहलक चाय पी लै लऽ खाना खाय लऽ तऽ हम खाना नै खेलू हम अपने कहलू की नै हम मुस्लिम के घर मऽ खाना नै खाय छी हम अपना हिंदू छी हमरा पैसा दऽ दिअ हम होटल मऽ जाकऽ खाना खैब तऽ हम होटल मऽ जाकऽ खाना खेलू लेकिन बहुत तरह कऽ बहुत रहै छै एहन की तऽ खाना नै खेबै तऽ पैसा नै देबो हम कहली पैसा दो खाना खाएँगे खाना नहीं खायेंगे तो पैसा बढ़ा के लेंगे खाना के तै दुआरे तऽ खाना के पैसा माने दैत बहुत आदमी नहि देलक आ बहुत आदमी दैयो देलक तऽ मुस्लिम सब खाना जबरदस्ती खियलक तऽ हम नहि खेलहुॅं खाना तऽ हमरा एहन एहन भाड़ा बहुत मिलैया ताहि दुआरे खाना पीनाके बारेमे हमरा बहुत दिक्कत होइया सामना करबै गाड़ी भाड़ा गाड़ी लऽ कऽ भाड़ा जे छै ने बहुत मुस्लिमके कम करै छी किएकि खाना पीना खायमे हमरा बहुत दिक्कत होइया तऽ बेसी हम बेसी गाड़ी पसिंजरमे चलेलहुॅं आ रिजर्वमे चलेलहुॅं तऽ हिन्दूके जादा केलहुॅं गाड़ी किएकि खायके दिक्कत हमरा जादा भऽ जाइया ने पैसा बहुत नहि देलक मुस्लिम सब खाना खायके लेल तऽ हिन्दूमे रहल तऽ घरोमे खाना हिन्दूके घरोमे खाना खाय लेलहुॅं तऽ ओते दिक्कत नहि होल तऽ अपन जाति रहल तऽ कोनो थारी लोटा कोनोमे पानि पी लेलहुॅं आ मुस्लिम बला थारी लोटामे पानि पिएमे कनी घिन्न घिन्न लागैत रहै छै हमरा ताहि दुआरे मुस्लिमके छै ने दिक्कत होइ छै ओकर सबके की हिन्दू छै तऽ ओकरा सबके कोना ई खाना खीअयै बहुत सामना हमरा करै परैयि ओहि सबके लिए गाड़ी घोड़ाके लेकऽ हमरा आरके तबो जेना तेना हमसब घीचै छी लऽ दऽ कऽ की करबै मजबूरी हमरा आर नहि कमेबै तऽ पेट केना भरतै तब हमरा आरके घर परिवार चलबे परै छै छोट छोट बाल बच्चा सब सबके देखै परै छै माँ बाप परिवार सबके तब ओ हमरा आरके जेना तेना गाड़ी रिजर्व गाड़ी बहुत एना भेल गाड़ी बहुत रिजर्व आबै छै तैयो लैकऽ जाइ छियै आओर आबै छियै लेकिन हमरा आरके कोनो तरहके दिक्कत नहि छै रास्ता पेरा दिक्कत होइ छै तऽ हमसब अपने सामना करै परै छै हमरा आरके जेना तेना हमसब झेल लै छियै आर तेकर बाद झेललाके बाद पैसोमे बहुत आदमी छै ने कस्टमर एहन रहल की किच किच केलक कोइ देलक नहि देलक उधारी काल्हि खिना लिअ परसू लिअ बहुत दैतो नहि रहल आ बहुत टाइम देलक तऽ बहुत लसकैयो देलक ताहि दुआरे हमरा आरके एहि सबके लिए बहुत सामना करै परै छै जेना तेना हमसब काटि लै छी सामनेमे मजबूरी की करबै ग सब परिवार बाल बच्चाके मिलके रहे परै छै ने ककरो तऽ अगर नहि कमेबै तऽ खेबै केना तै दुआरे सब दिक्कत काइट कऽ